मेरे पसंदीदा फूल की बात फूल या पौधे की बात की जाए तो मैं गुलाब का फूल लगाना ज़्यादा पसंद करूँगी क्योंकि वो मेरा सबसे पंसदीदा फूल है गुलाब का फूल इसलिए लगाना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी देखने में खूबसूरत होता है मनमोहक होता है आप गुलाब का फूल घर में लगाते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा आपको मनमोहक खुशबू मिलता है सुबह सुबह जब आप सो कर उठ कर उठते हैं घर में गुलाब का फूल देखते हैं लगे हुए तो काफ़ी अच्छी खुशी जैसे आप ख़ुद ने गुलाब का फूल लगाया है तो देख कर काफ़ी अच्छी खुशी मिलती है गुलाब का फूल इसलिए भी मैं लगाना चाहती हूँ क्योंकि इसी से जुड़ी हुई मुझे मतलब गुलाब का फूल अभी मार्केट में भी काफ़ी डिमांड में है इसी से रिलेटेड बिज़नेस करना है आप गुलाब के फूलों को लगा कर इससे बिज़नेस भी कर सकते हैं मार्केट में जैसे शादियाँ हों तो गुलाब के फूल की काफ़ी डिमांड हाेती है जैसे कि आप सजावट करने के लिए गुलाब के फूल का इस्तेमाल करते हैं कई सारे इस्टेजेस बनते हैं तो वहाँ पर गुलाब का फूल जैसे कि नई नई शादियाँ होती हैं तो गुलाब के फूल का ही डिमांड रहता हैं ज़्यादातर है तो वरमाला आज के टाइम पर लोग जो नये नये पीढ़ी के लोग हैं वो गुलाब के फूल का ही वरमाला ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी अपनी शादियों में तो उससे काफ़ी अच्छा आप प्रपोज़ करते हैं तो गुलाब का फूल इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा जैसे कि अभी नवरात्रि आती हैं तो गुलाब के फूल का इस्तेमाल होता है तो इससे एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है जे ऐसा बिज़नेस जो कि लम्बे टाइम तक चले और अच्छा प्रोफिट हो जाए तो इसलिए मैं गुलाब का फूल लगाना चाहती हूँ जिससे कि मेरा मतलब एक अच्छा खूबसूरत घर भी दिखे और अच्छा एक बिज़नेस भी हो जाए जो कि छोटे बिज़नेस से इस्टार्ट करके एक लम्बे बिज़नेस तक इसको ले जा सकते हैं अगर गुलाब का फूल लगाती हूँ मैं पौधे तो अपने घर में